मिथिंगायारि सम्पद जोंनि जायगायाव मिथिंगायारि सम्पद गोबां दं जेरै औवा बिफां गायनानै औवा बिफांखौ फाननाय बा औवा बिफांखौ बेबायदियैनो बेफार फालांगि खालामनो हायो बिजनेस खालामनो हायो आरो जायफोरहा थाखा दं फैसा दं बिसोरो बिजनेस खालामनो हायो एबा बिफांखौ औवाखौ बायनानै बेबायदिनो लेबारफोर गोबां थांनानै थायो औवाखौ जों बायनानै बेबायदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव लांनानै फानहैनो हायो आरो बे औवाफोरखौ फाननानै जोङो गोबां फैसा आरजिनो हायो आरो फैसा आरजिनानै जों बिजोंनो न'खर खुंनो हायो आरो न'खरखौ फोजौलांनो हायो आरो फिसा फिसौ बे औवाखौ बिफांफोरखौ दाननानै फाननानैनो जों फोरोङो आरो बेबायदियै गानहोनो जोमहोनो हायो मानो होनोब्ला औवा बिफांहा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां जायो बिनिखायनो औवा बिफांखौ गायनानै जों बेफार खालामनांगौ आरो थाखा फैसा आरजिनांगौ आरो न'खरखौ बेजोंनो खुंलांनो बा फिसा फिसौखौ खुंलांनो जों नाजानांगौ बेबायदिनो गोबां बिफां लाइफां मिथिंगायारि सम्फद दं जोंनि जायगायाव जेरै थालिर बिफां थालिर बिफांखौबो जों गायनानै बेबायदिनो फिथाइफोर थाइयोब्ला फिथाइफोरखौ जों फाननो हायो आरो जों मोनहोनानैबो जों फाननो हायो बा गोथाङैबो जों बा फाननो हायो आरो थालिर फिथाइखौ जों आथिखालाव सिप्सफोरखौ खालामनानैबो जों हाथाय गलाफोराव फाननो हायो बेफोरबायदिनो जों न'खरखौ खांलांनो बा फेहेरलांनो बा फिसा फिसौखौ फोरोंनो हायो आरो जोंनिजों बेबायदिनो गोबांथार मिथिंगायारि सम्फद दं जेरै नारें खमला नारें खमलाखौबो जों गायनानै बिनि बेखौ फेदेरनानै बिनि फिथाइफोरखौ जोङो फाननो हायो आरो फाननानै जों बेबायदिनो थाखा आरजिनो हायो जोङो थाखा आरजिनानै बेजोंनो जों न'खर खांलांनो हायो एबा जों खमला फिथाइखौ सासे मालिकनिफ्राय बायस'नानै हाथायाव लांनानै आरोबाव जों थाइसे थाइनै बेबायदिनो लाब खालामनानै जानो हायो आरो बेजों न'खरखौ फेहेरलांनो हायो आरो बेल' नङा आरो गोबां जोंनि थाखाय जायगायाव मिथिंगायारि सम्पद दङ बे मिथिंगायारि सम्पदा जेरै लेबु फिथाइ लेबु फिथाइखौबो जों लेबु बिफां गायनानै लेबु फिथाइखौबो जों फाननो हायो लेबु फिथाइखौ जों हाथाय बाजारफोराव लांनानै फाननानै जों बेबायदिनो थाखा फैसा आरजिनो हायो बेबायदिनो गोबां मिथिंगायारि सम्फद दं जोंनि जायगायाव जों बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनानै जों बेबायदिनो न'खरखौ फोथांलांनो बा न'खरखौ खांलांनो हायो